दिक्खो जेहड़ा इक होंदा बंदे ने अपने हत्थै कन्नै बनाए दा कुछ ठीक ऐ इक ते डिजीटली जेहड़ा स्हानू आनॅलाइन थ्होई जंदा मतलव आनॅलाइन बनाई ओड़ना इयां ठीक ऐ बडा फर्क ऐ इसांने ने अपने हत्थ कन्नै बनाए दा होना चाहिदा सब किश बड़ी मैहनत करियै बनांदे अपने हत्थे कन्नै बंनदा ओह् ठीक ऐ ओहदे च इंसान ने अपने फीलिंग होंदिया अपनी अपनी उंदा बंदे ने अपने दिले च जो जो स्हेई लग्गा उन्हे ओह् ओह् चीज बनाई ठीक ऐ जेहड़ी डिजीटल दी गल्ल ऐ जेहड़ी डिजीटल साढ़ी कलासां लगदी हियां स्हानू सर ने दस्सेआ ऐप दस्सेआ इक ठीक ऐ नाम नेईं लेंदी में लैकिन दस्सेआ उन्हें ओह् ऐप ऐ उसी तुसें उत्थै खोह्लना ऐप बी नी बेब साइड गै लाई लैओ इक ऐप बी ऐ ओह् तुस डाउनलाउड करो मतलब कि उसी खोलना ठीक ऐ उसी खोलना तुंदे दिमाके च चला दा जियां तुस सोचा दे भला इक बंदा इत्थे ओहदे कन्ने इयां होई गया ओहदे कन्नै इयां जो बी तुंदे दिमाके च निक्की सारी गल्ल चला दी ना ओह् तुस उसी गल्ल गी ना सनाई है ना उसी खाली तुस इसी सनाई ओड़ो कि तुसे इयां करना इयां करना ते इयां करना ओहदे च के्ह होंदा उंहे केह् करना तुसेगी पूरा उऐ जेहा बनाइयै देई ओड़ग पूरा उऐ दा उऐ जेहा बनाई ओड़ग बनाइयै देई ओड़ना कि के जेहडी हत्थों बनाई दी चीज होंदी ओहदे च केह् होंदा कि उंहे ते तुसेंगी सब किश मिला दा ऐ लेकिन आपू बी ते आना चाहिदा ना किश तुसें आपूं किश होंदा होग ते अगले बंदे कुसै गी सखाई सकन अपने बच्चे गी सिखाओ आपू तुसे्गी पता किन्ने कम्पीटिशन होंदे पैटिंग कम्पीटिशन जेहडे कम्पीटिशन होंदे उन्दे च तुस पार्टीस्पेट करो इनाम थ्होने तुसेगी पेसे मिलने ओहदे कुछ सार्टीफिकेट मिलने ठीक ऐ कोई चीज बनाई दी होऐ बंदे ने हून जियां मिगी बड़ा शौक ऐ में बनाई बनाइयै में अपने घर बनाई में तिन चार पंज चीजां लाई दियां ठीक ऐ में अपने घर बनाई बनाई चार पंज चीजां ओह् जिसले कोई पुछदा एह् कुनै बनाए दा एह कुसने बनाए दा में बनाए दा ओह् आक्खदे तुगी पैटिंग बी आंदी ऐ ते ओह् मतलब अपना इक बंदे गी पता लगदा कि हां इसी कुछ आंदा बी नेई ऐ एह् कुछ और बी करी सकदा जरुरी नेई पढदा गै रौंहदा नेईं उसी और बी चीजां आंदिया ओह् बी कम्म आंदे कन्नै कन्नै पढ़ने दे कन्नै कन्नै ओह् बंदा जियां कोई काॅलेज गेदा होंदा ठीक ऐ हून हर इक जगह ते डिजीटल मिटिंग चलदी ऐ डिजीटल आर्ट जगह चलदा नेईं ऐ हून स्हानू मैडम ने आक्खेआ हा कि जियां मैडम ने स्हानू इक कम्म कीता एनएसएस आहली मैडम ऐ साढ़ी उंहे स्हानू कम्म दित्ता कि ओह् करना स्हानू केह् करना दिवार च पैटिंगा बनानियां ओह् थोह्ड़ी स्हानू डिजीटल थोह्ड़ी चमकाई सकने बनाइयै दिवार उपर हून के पूरी दिवार उप्पर जिसले पैटिंग करनी होऐ ते उत्थै धोड़ी चमकदी ऐ ओह् आपू बनानी पौंदी अपने हत्थें कन्नै बनदी ओह् बड़ी अच्छी बनदी मतलब ओह् ओह् नेईं ऐ कोई खराब होंदी जां ओह् शैल होंदी ओह् शैल होंदी दोऐ अच्छियां होंदिया पर लेकिन आपू बनाई दी चीजां च ते दुऐ आनॅलाइन मिली दी चिजां च बड़ा फर्क होंदा ऐ जियां तुस दिक्खो कुछ बी चीज होग जेहड़ी तुसेंगी आपूं केह् करना बनागो टाइम लगना बड़ा टाइम लग्गना ठीक ऐ पर लेकिन ओह् होनी तुंदी मर्जी दी जनेही तुसेंगी चाहिदी बिल्कुल उऐ जेही होनी हून तुस आनॅलाइन कुसैगी इंस्ट्रकशन देगो भला में इयै जेही चीजां च एह् चीज चाहिदी एह् चीज चाहिदी ओहदे च एह् होना चाहिदा ओहदे च एह् होना चाहिदा होई सकदा जियां तुसें सोचे दा होऐ जां नेईं होऐ ओह् बड़ा अलग होई सकदा बड़ा ज्यादा अलग होई सकदा कुछ होर होई सकदा ओहदे च जियां तुसें चाहिदा उऐ जेहा बिल्कुल नेईं होना ऐ